हम ने आप के सॉप से कुछ दिन पहले बोट का एक हेडफ़ोन ख़रीदा था जिस का आवाज़ और बैट्री बैकअप हमें बहुत ही अच्छा लगा और उसकी जो क्वालिटी है वो भी हमें बहुत अच्छी लगी